हाँ नमस्ते क्या काम है अच्छा हाँ हमारे पास सब वरायटी के जूते हैं आपको कैसा जूता लेना है ठीक है तो आप जो है हमारे पास प्लास्टिक के भी हैं और चमड़े के भी हैं और अदर कम्पनियाँ बहुत से जूते हैं आप आइए और आपको दिखाया जाएगा अच्छा ठीक है हमारे पास स्टाफ़ है आप आ जाइएगा हम आपको दिखाते हैं अच्छे अच्छे जूते हमारे पास हैं सब प्रकार की क्वाल्टियाँ हैं आप जब आएँगे तो आपको हर प्रकार की दिखा दी जाएँगी ठीक ठीक आइए आप पहुँचिए शोरूम पे अच्छा अच्छा अरे ज़्यादा महंगे नहीं हैं बस आपको प्राइस रेट में लग जाएगा कम दामों में हाँ हाँ मिल जाएगा आपको हाँ सब प्रकार के हैं और भी मिल जाएँगे लेटेस्ट मॉडल भी हैं आप आइए देखिए अब दिखाया जाएगा आपको हाँ हाँ हैं ठीक ठीक आप आइए आपको दिखाया जाएगा अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है अभी स्टाफ़ से बोलते हैं आपको दिखाएँगे ठीक है ज़्यादा नहीं लगेगा बिल्कुल जो है प्राइस रेट लग जाएगा आपके लिए ठीक ठीक ओके ओके नमस्ते